होशंगाबाद जिले में अनेक स्थानीय खेल मनोरंजन गतिविधियाँ लोकप्रिय है यह गतिविधियाँ हॉकी फुटबॉल बास्केटबॉल बैडमिंटन कबड्डी आदि लोकप्रिय है यह खेल एवं गतिविधियाँ लोगों को आपस में जोड़े रखती हैं एवं एकता के साथ काम करना सिखाती हैं और जिले मैं कुछ अनेक स्टेडियम भी मौजूद हैं जो समुदाय की भावना में योगदान करते हैं एवं खेल में आगें बढ़ाते हैं वा खेल हमारे शारीरिक मानसिक और सामाजिक में भी बहुत योगदान करते हैं यह हमें स्वस्थ रहने में सहयोग करते हैं जिससे हमें हजार बीमारियाँ नहीं होती और बहुत योगदान करते हैं